नमस्ते सर नमस नमस्ते सर बढ़िया हैं गुरु जी अरे सर आप ठीक हैं सर आप ठीक हैं अच्छा वह जो है आपकी आपका जो कमर दर्द था उसका फ़ायदा हो गया सर अब दर्द वर्द ठीक है अच्छा अच्छा सर एक बात कहनी थी हमारे पिता जी का ट्रान्सफ़र कानपुर हो गया है तो हमें टी सी और सर्टिफ़िकेट चाहिए था जिससे हम वहाँ कानपुर अपना अड्मिशन करवा सकें और उसके लिए लीगल प्रोसेस क्या होगा क्या क्या हमें इन्ट्रक्सन फ़ालो करने होंगे क्या क्या कहना होगा कैसे मिलेगा और क्या क्या क्या क्या काग़ज़ लाने होंगे कैसे क्या आधार या अदर डाकुमेन्ट्स लाने होंगे जी जी नहीं यह सब आप लोगों का आशीर्वाद है साहब अब सर ट्रान्सफर अब हुआ है फिर बताएँगे तो अभी पहले कोई जानकारी थोड़ी थी

जी

अच्छा अच्छा हाँ लेकिन सर यह जो अप्लीकेसन में लिखेंगे यह किसके नाम लिखेंगे सर प्रिन्सपल के नाम या हेड बाबू के नाम अच्छा

अच्छा नहीं वन एस आर नम्बर तो चाहिए ही चाहिए हाँ जी

और जो पी एन आर नम्बर होता है वह भी इसमें मिलेगा ठीक सर तो हम लिखकर लाते हैं ओके सर नमस्ते सर